हम जानवरों को पालते हैं तो उसे खेत में से थोड़ा सा हरियाली घास ले कर आते हैं भूसे में मिलाते हैं फिर उसके बाद नदी में डालते हैं फिर गइया को पानी पिलाते हैं फिर चूनी भूसी चला कर अच्छे से उसे फिर खिलाते हैं दो टाइम खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं थोड़ा सा साफ़ सफ़ाई अच्छे से करते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो जानवरों की देखभाल करते हैं और जानवर हम लोगों के ही सहारे रहते हैं उसका पेट पालन करना भोजन खिलाना अच्छे से और थोड़ा सा अच्छे से चला उला कर पानी उनी पिलाकर सही से खिलाना पिलाना और ध्यान रखना थोड़ा ठंड ओन्ढ के महीने में भी ध्यान उसका रखना और अच्छे से हम लोग दोनों टाइम साफ़ सफ़ाई से भी अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं और हमारे जानवर लोग ठंडी से बचाने के लिए उसे घर में बांधा जाता है और बोरी ओरी का हम लोग कंबल ओम्बल बना कर उन लोग ओढ़ाते हैं अच्छे से व्यवस्थित रखते हैं